हमरा गाँव मे सड़क अओर नहि छै बढ़िऑं पानि लागि जाइ छै पानि लागि जाइ छै तऽ धियापुता इसकुलो जाए मे डराइत रहै छै गेल आयल त कहलहुॅं की जे की हेतै नहि हेतै बेदरा आओर के अखन तऽ सरकार नहि देख भाल करै छै धियापुता के सबटा हरान करैत रहै छै कानैत रहै छै